आथिखालाव जों बाहायबाय थानाय बांसिन एपफोरा जाहैबाय गुगोल पे फन पे पेटिएम आरो अनलाइन बेसाद बायनो थाखाय जोङो फ्लिपकार्ट मेश' एमाजनखौ बाहायनो हायो गुगोल पे आरो फन पेनि गेजेरजों जोङो खम समावनो रां जुदि गोनांथि जायोब्ला जोङो हरनो हायो लोगोसेयै जोङो फन पे गुगोल पेजों बहाबा गिदिर गलाफ्राव थांनानै जोङो बेसादखौ बायनो हायो खम समनि गेजेरावनो जोङो बैफोर खामानिखौ मावनो हायो आरो जेब्ला फन पे गुगोल पे आरो पेटिएमाव नेट प्रब्लेम जायोब्ला जोङो गोबां जेंनायाव नुजानांगौ जायो बिदिनो फ्लिपकार्ट आरो एमाजन मिश'फोरावबो जोङो बेसाद बिहरोब्ला जुदि बियो गुबुन बेसाद जानानै फैयो आरो बै बेसादफोरा सुबुंफोरनि जिखिनि हास्थायनाय मिजिं बेखौ सिफायना होयो आरो बिदिनो समाव बियो मोजांबो फैयो बांसिन बियो मोजां फैनायखौ जों नुनो मोनो आरो बिदिनो बिनि समफोरा बेसाद लाना बेसाद गोलाव जायो नांगौ समाव मोन्नो नागिरा जों बेखौ गोबाव सम नेनानै बेखौ बायनांगौ जायो जेब्ला जोङो फ्लिपकार्ट मिश'आव बेसाद बायो